पूर्णियामे मनाबैवला मुख्य संस्कृतिक उत्सव छै सामा चकेबा छठ पूजा जितिया होली आओर होली जे छै पूर्णियाके बनमुखीसँ शुरू होयल छै जकरमे भगवान विष्णु भक्त प्रह्लादके बचाबे खातिर शुरू कयल गेल छलै आओर पूर्णिया होलीमे जे छै दू दिन पहिले धुरखेर मनावल जाइ छै आओर ओकरबाद जे छै धुरखेलके बाद जे छै होलिका दहन होइ छै आओर ओकरबाद एकदिन बाद फेरो होली होइ छै जकरामे सबगोटे एकदोसराके रङ्ग लगाबै छै आओर घरमे खाबैला पुआ पकवान ढ़ेर सारा चीज बनै छै जकरमे सबगोटे होली खेलैके बाद रङ्ग ऊङ्ग लगाबैके बाद सबगोटे आरामसँ एकजगह बैठके खाइ छै बैठे छै आरो सबके शाममे जे छै निकलै छै सबके घर घुमै खातिर जे सब बूढ़ आदमी छै ओकरा पैरमे रङ्ग दए कऽ प्रणाम सबगोटे करै छै आओर ओकरासँ आशीर्वाद प्राप्त करै छै